सानस्रिनाय सोलोंनायावथ' आङो माब्लाबा माब्लाबा उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ मदद होनाय जायो गामियाव दुगैनाय समाव दैसायाव दुगैनाय समाव गब'नाय बादि गोब्राब थासारिजोंथ' आङो माब्लाबाबो बुगिनांफेराखै आरो बिब्दि थासारिआवबो आङो हेफाजाब होनोबो खाबु मोनफेरनाय जायाखै